नमस्ते मैडम जी मैं कमला बात कर रही हूँ मैडम जी आप कहाँ हैं मैडम जी मेरे को थोड़ी मदलब तबियत क़राब सी हो रही थी कुछ दिन से ठीक नहीं लग रहा हे तो इस लिए दिखवाना था तो दिखवाना था आपको मेरा सिर भी बहुत तेज़ दर्द कर रहा है और अभी कूछ दिन से मैं काम में इतनी बीज़ी थी कि अपना ध्यान नहीं दे पाई खाने पीने पर भी और मदलब अब ये हुआ पता नहीं क्या है नहीं नहीं फ़ीवर नहीं आ रहा है मेरा बस सिर दर्द कर रहा है मैग्रेन जेसा वो हो नहीं रहा था थोड़ा वैसा दर्द सा कर रहा है बहुत एक तरफ़ पीछे की तरफ़ का पूरा आधा सिर दर्द कर रहा है

हाँ चश्मे के बिना तो फ़ोन तो मैं पूरे टैम ही चलाती हूँ बाक़ी जब कंपूटर पर काम करने बैठती हूँ तभी चश्मा पहनती हूँ

हाँ हाँ अभी थोड़ा हाँ घर में थोड़ी दिक्कत चल रही थी तो उसको ले कर में थोड़ा सोच रही थी तो उस में भी शायद कुछ हुआ हो

जी हाँ में इस्के मोबैल तो मेरा मोबैल तो मैं थोड़ा ज़्यादा चलता है वैसे जी

फिर में आपको दिखाने कब आउँ मैडम जी

ठीक है तो फिर में कल सुभ सुबह वाले में आती हूँ क्योंकि मेरा सिर इतना दर्द कर रहा है कि में शाम तक का वेट नहीं कर पाऊँगी

जी मैडम जी जी ठीक है ठीक है मैम ठीक है मैडम जी ठीक है धन्यवाद मैडम